मां नंढे हूंदे खां फिल्म ॾिसंदी आहियां भारत में फिल्म ऐं संगीत इलाही सुठो आहे सभु फिल्म पाण खे कुझु न कुझु सेखारे वेंदा आहिनि मूंखे जूनियूं फिल्मियूं ॾिसणु इलाही वणंदियूं आहिनि जीअं त हम आपके हैं कौन हम साथ साथ हैं जुदाई मुझसे दोस्ती करोगे मैंने प्यार किया अहिड़ियूं इलाही जूनियूं फिल्मियूं मूंखे वणंदियूं आहिनि मां कॾहिं कॾहिं गुज़राती फिल्म बि ॾिसंदी आहियां जीअं त छेलो दिवस लवनी भवाई ओम मंगलम शंगलम जहिड़ी इलाही सुठी सुठी फिल्मियूं मूंखे वणंदियूं आहिनि मूंखे एक्टर में सलमान ख़ान ऐं एक्ट्रेस में माधुरी दीक्षित वणंदियूं आहिनि मां इन्हनि जी फिल्मूं ॿ टे दफ़ा ॾिसंदी आहियां मूंखे हिंदी ऐं गुज़राती ॿई फिल्मुनि जा ॻाना ॿुधणु वणंदा आहिनि मूंखे धीमा गाना इलाही वणंदा आहिनि ॿियो त मूंखे अरिजीत सिंह ऐं दर्शन रावल जा गाना ॿुधणु वणंदा आहिनि छो त इहे ॿई इलाही सुठा गाना गाईंदा आहिनि इहे ॿई हीअ मूंखे फिल्म ॾिसण ऐं गाना ॿुधणु ॾाढा वणंदा आहिनि